आंनि लिरनायनि थांखिया बेनो जे आंनि सानस्रिफोरा अराय गोजोर थांनानै थाथों आंनि बुंनाय रावफोरा बुंगोन गोमालांगोन सुबुंनि गेजेराव साननैसो थांनानै थागोन नाथाय माखासे समनि गेजेरावनो बयबो बावगारलांफिनगोन बेनिखायनो बेफोर बाथ्राफोरखौ आंनि बुंनाय रावफोरखौ बुंनायजों लोगोसेनो लिरनाय महरै जुदि फोसावनानै गालांनो हायो बा दोनलांनो हायोबा बे अराय जुगामि थांना थागोन आंनि साननाय आंनि सानस्रि आंनि बिजिरनाय आंनि गियान बिबेकफोरखौ जाहाथे इयुन समफोरावबो थिनानै दोननो हायो बेनि थाखाय लिरनायनि माखासे आयदाफोरा बेबायदिनो नुजाथि फैबाय थायो आंनि लिरनायनि गेजेरजों जाहाथे सुबुं समाजा मोनसे सोलायनाय लाबोनो हायो सासे गाज्रि सुबुंनि सानस्रिया जाहाथे सोलायो सासे लोरबां सुबुङा जाहाथे बोलो मोनो सासे लामा आन्दायनाय सुबुङा जाहाथे लामा मोनो बेनो आंनि लिरनायनि गुबै थांखि खन्थाइनि गेजेरजों रायथायनि गेजेरजोंब्लाबो सुंद' फोरमायथिनायनि गेजेरजोंब्लाबो जाहाथे सोरबा सासेया उद्धार जायो बेनो आंनि लिरनायनि गुबै थांखि समाजाव न'खराव बा सोरबा सासे सुबुंनि जिउआव जुदि आंनि फंसे सोदोब लिरनायनि गेजेरजों सोलायनाय फैयोबा एबा गोजोननाय फैयोबा अनलायनाय फैयोबा बेनो आंनि लिरनायनि गुबै थांखिया जाफुंबाय होननानै आं सानना लानो हायो आङो सासे अपटिमिस्ट मोजांखौ हास्थायग्रा इयुननि मोजांखौ मोजां हास्थायग्रा सुबुं बेनि थाखाय आङो आंनि लिरनायनि गासैबो बिथिङावनो मोजांखौ हास्थायनानै लिरनायानो बांसिन जायगा मोनो बेनिखायनो आङो समाज सोलायनाय न'खर सोलायनाय सुबुंनि सोलायनाय सुबुङा जाहाथे जिउआव देरहासार जानो हायो जिउआव गावनि गोजोननायखौ मोनफुंनो हायो न'खराव गोजोन फैयो गथ' गथाया जाहाथे सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों गियान मोननायनि गेजेरजों गावखौनो गाव सिनायनो हायो सासे सुबुं हिसाबै समाजाव थांनानै थानो हायो बैफोरनो जादों आंनि लिरनायनि गुबै थांखिफोर आरो आंनि लिरनायनि गुबै आयदाफोरानो बेनो